हैलो मां काजल थी ॻाल्हायां मां तव्हांजे रैस्टोरैंट मां पंज छह शयूं घुरायूं हुयूं हुन में हिकिड़ी हुई चीज़ पिज्ज़ा हिकिड़ी हुई पनीर टिक्का ॿियो हुयो वैज बिरयानी हुन खां पोइ मां हुन में घुरायो हुयो हिकिड़ो बर्गर ऐं हिकिड़ी हुन में हुयो पनीर चीज़ मसाल्हा त हिननि मां मूंखे जेको तव्हांखां पिज़्ज़ा घुराइणी हुई मूंखे सिर्फ़ु उन में पुछणो हुयो की तव्हां चीज़ जेका विझंदा आहियो उहा अमूल चीज़ हूंदी आहे की तव्हां हुन में ही चीज़ कोई सॉस यूस कंदा आहियो छो त असांखे न चीज़ सॉस वारो पिज़्ज़ा न खपे त मां तव्हां खां इहो पुछणु पई चाहियां की अगरि तव्हां वटि चीज़ वारी पिज़्ज़ा अवैलेबल आहे त मुंहिंजे ऑर्डर में उहा रखिजो अगरि चीज़ सॉस वारी पिज़्ज़ा आहे त तव्हां प्लीज़ मुंहिंजो उहो ऑर्डर रद करे छॾिजो बाक़ी जेके चार ॿिया आइटम आहिनि उहे ई मूंखे खपंदा ऐं तव्हांजे जेको मूं वटि हुते पहुचाइण जे लाइ ईंदो हुन माण्हूअ खे बि ॿुधाए छॾिजोसि की असां वटि पहुचण जे लाइ बिल्डिंग में अचण महिल उन खे उते असांजे फ्लैट जो नालो ॿुधाइणो पवंदो हुन खां पोइ ई हुन खे बिल्डिंग में अंदरि अचणु ॾींदा